हैलो कौन बोला दा

अच्छा कुद्धरुआं हां ते बच्चे दी शॉर्टेज ते कड्ढनी होंदी जेह्ड़ा नेईं आन की नी आए हे केह् रीज़न हा अच्छा ठीक ऐ बीमार ही ते ऐप्लीकेशन भेजी ओड़नी ही नी ठीक ऐ जैल्लू आह्गे कालेज ते फ्ही अपनी पर्ची आह्नी उड़ेयो फ्ही उसी दिक्खियै थोहाड़ी अटेंडेंस लाउड़गी ठीक ऐ हां चलो ठीक ऐ